थाव अर्डारा दासिम सफैयाखै नाथाय डेलिभारि जाबाय होनना दिन्थिनायनि सायाव अजद थासारि नोंथाङा मोनसे मेसेज मोनदों दि नोंथांनि अर्डारा डेलिभारि जाबाय होननानै नाथाय नोंथाङा जिनिसखौ दासिम मोनाखै नोंथाङा फानग्रा नङाब्ला डेलिभारि कमप्लेनखौ कन्डिक्सन खालामना अजद दैखां आरो जेंनाखौ सुस्रांनो खावलाय